हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ हाँ विद्यार्थी पुस्तक मंदिर से बोल रहें हाँ

सब किताबें हमारे यहाँ मिल जाएँगी देखिए डिस्काउंट हम दस परसेंटेज करते हैं लेकिन आप वहाँ से उतने दूर से आओगे सारी किताब लोगे ते आपको पन्द्रह परसेंटेज डिस्काउंट कर दूँगा अभी ऐसा देखिए पच्चीस परसेंटेज जो डिस्काउंट देते हैं उस पन्ने में वह राइटर में अंतर होगा

कुछ कुछ राइट कुछ कुछ कुछ कुछ नहीं नहीं कुछ कुछ राइटरों की किताब ऐसी होती है उसमें हम लोगों को मिलती है कि और पन्द्रह परसेंटेज अठारह परसेंटेज बीस परसेंटेज बेचने वालों को इसलिए आप आएँगे तो आपका स्वागत होगा उसमें हमको कम ही बचेगा लेकिन आपको देंगे देंगे पन्द्रह पर पन्द्रह प्रसत डिस्काउंट करके देंगे सब किताब तो सरी हर अथवा के हैं का है क्या सी बी एस सी का है यू पी बोर्ड का किताब सभी रखे हैं हाँ गाइड चाहिए गाइड से लेकर ये क्या वह कोश्चन बैंक चाहिए कोई भी चाहिए सब कुछ में डिस्काउंट दूँगा

हाँ दुकान हमारी खुली है दुकान खुली है घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर धूप है तो थोड़ा रुक कर आइए देखिए दुकान पर आने के बाद दस पाँच मिनट का समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि हाँ भीड़ रहती है क्योंकि हर हर प्रकार के सभी पुस्तक रखने के नाते हर प्रकार के लोग वहाँ आते हैं इसलिए भीड़ हो जाती है दस पाँच मिनट रुकने मैं आपकी सारी किताब बँधवाकर आपको पैक करके दिलवा दूँगा औ और वहीं कहीं पर लोगे कहीं पर लोगे तो हमसे सस्ती कोई यह किताब नहीं देगा इस राइटर का जिस राइटर का चाहोगे हाँ किताब का पन्ना भी अच्छा होगा बकायदे से दस्तखत मोहर करके दिया जाएगा किताब हाँ ठीक है ठीक ठीक ठीक